पशु पालन एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस है पशु पालन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को कुछ पशुओं एवं पशुओं को पशुओं को लाना रहता है एक पशु पाल पशु पालन करने की शुरुआत उनके लिए तबेले बनाने से की की जानी चाहिए उनके लिए एक स्वच्छ तबेला और एव एवं अच्छे स्पेस अच्छे स्पेस का तबेला बनाया जाए एवं उनकी हेल्थ केयर के लिए हेल्थ केयर के लिए समय समय पर उनकी जाँच की जाए पशु पशुओं की जाँच कराने के लिए आप किसी भी पशु के डॉक्टर की एक एनिमल डॉक्टर की सहायता ले सकते हैं एवं उनकी एक उनके खानपान पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए पशुओं पशु पालन करना बेहद ही आसान काम है लेकिन इसके लिए आपको पशुओं पर हमेशा निगरानी करनी पड़ती है पशु पालन के कई सारे फ़ायदे हैं अगर आप गो पालन करते हैं तो उससे आप गो का दूध डेयरी पर बेच सकते हैं और कई कई सारे छोटे छोटे विक्रेताओं को भी आप उनका दूध बेच सकते हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है डेयरी के द्वारा लिए गए डेयरी आपके द्वारा लिए गए दूध से डेयरी पर उससे खोया बनाया जा सकता है जिससे कि वह खोया जाकर कई सारे रेस्टोरेन्ट्स और मिठाई की दुकानों में प्रयोग किया जाएगा ऐसे ही आप एक एक बिज़नेस से कई सारे बिज़नेस काे इफ़ेक्ट कर सकते हैं पशु पालन के लिए पशु डॉक्टर होना अनिवार्य है जिसका मतलब कि आपको आपके गाँव में एक पशु डॉक्टर होना भी अनिवार्य है हमारे कई बन्धुओं द्वारा पशु पालन की शुरुआत की गई है तो उन्होंने अपने पशु कई सारे पशु लाए और कई सारे पशु उनके मृत मृग मृत्यु हो गई क्यों क्योंकि उनके पास अरे कई